आज कल मोबाइल का ज़माना आ गया है और सब लोग मोबाइल की दुनिया में ही इतने मस्त हो गए हैं कि मोबाइल पर ही गेम खेलते हैं मानो खेल खेलना तो सब लोग भूल ही गए हैं वही पर खेल को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार जो कि हमारे क्षेत्र के नेता वग़ैरह हैं वो बहुत से खेल का आयोजन करते हैं जैसे कि कभी दौड़ का कॉम्पिटिशन कर देते हैं कभी दोड़ का कॉम्पिटिशन रख देत का आयोजन रख देते हैं कि एक रक रेस रख दी है और उस में इनाम रख दिया है कि जो फश्ट आएगा उसको ग्यारह हज़ार रुपये मिलेगा जो सेकेंड आएगा उसको पाँच हज़ार रुपये मिलेगा पाँच हज़ार रुपये का इनाम मिलेगा जो थर्ड आएगा उसको दो हज़ार रुपये का इनाम मिलेगा ऐसे वो खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल का आयोजन करते हैं जिस में कोम्पिटिशन रखते हैं जैसे कभी किर्केट का कॉम्पिटिशन रख दिया कभी खो खो का कॉम्पिटिशन रख दिया कभी कबड्डी का कॉम्पिटिशन रख दिया कभी खुर्ची गो का कॉम्पिटिशन रखते हैं ऐसे बहुत सारे हमारे क्षेत्र के नेता खेल खिलाते हैं ताकि लोगों में खेल खेलने की उत्सुकता बढ़े लोग खेल खेलना पसंद करें और और वो खेल खेलने के लिए लोग आगे बढ़ें तो वो ऐसा आयोजन करते हैं जिस में कॉम्पिटिशन रख देते हैं जिस में जो फ़र्स्ट आएगा सेकेंड आएगा थर्ड आएगा उनको इनाम दिया जाएगा जाता है ऐसे वो लोगों को खेल के विकास में हमारी मदद कर रहे हैं और खेल को बढ़ावा दे रहे हैं